जय झूलेलाल मां तव्हां सां शिकायत करण आई आहियां की मुंहिंजो मुंहिंजे ई बिल्डिंग में हिकिड़े ॼणे कार पार्किंग कई हुई मां हुनखे थोरो चयोमांसि की हितां खां हटाए छॾ ई मुंहिंजी जॻहि आहे त उहो भाई मुंसां गॾु साम्हूं खां मारणु आहियो ऐं ॿुधे बि न पियो कुझु ॻाल्हाए बि न पियो सिधो ई सिधो साम्हूं हणणु आहियो इनकरे मां चयोमांसि की मां तव्हांजी कम्प्लेन करंदीमांव पुलिस में त चयईं तोखे जेको करणो हुजे करे छॾ मां कंहिं खां डिॼंदो कान आहियां तां प्लीस मुंहिंजी महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजी मदद कयो ऐं ई लेडिस जे मथां हथु उठाइणु बि कानूनी जुर्म ई आहे तंहिं खां पोइ हुन इहो कमु कई आहे ऐं तंहिं खां पोइ ॿुधे बि नथो मुंहिंजी कोई ॻाल्हि पासे में बि माण्हू आहिनि हुननि बि हुनखे इलाही समुझायो उहो बि न पिया समुझनि ऐं जे बसि सिधो मारणु ते ई अचे पियो इहो थियो तव वेस्टन सिटी आहे न हुन पासे अडाजन में वेस्टन सिटी हा पेट्रोल पम्प आहे पेट्रोल पम्प जे पासे में ई अथव हा उते ई उते अॼु सुबुह जो ई थियो आहे अॼु छवीह तारीख़ आहे अॼु सुबुह जो ई मां बसि पार्किंग में मुंहिंजी गाॾी मुंहिंजी छोकिरीअ खे टूशन छॾे मां गाॾी रखण ई आई पियूं हुन बसि मुंहिंजी जॻहि ते ई पंहिंजी गाॾी लॻाए छॾियईं मां हुन खे इहो ई चयो त भईया तव्हां थोरो भाऊ हटायो थोरी ई मुंहिंजी जॻाए आहे त हू ॿुधे ई न पियो ऐं साम्हूं ई हिकदमि मारणु आयो मूंखे बसि उहो हिकिड़ो ई हो ऐं हुनसां गॾु उनजो हाणे ॿियों बि जेन्ट्स आहे गॾु पर केरु आहे मूंखे ख़बरु न छो क हो ॿुधण लाइ ई कोई रेडी कान्हे मां हुनखे चयोमांसि मां चयो की तव्हां ही कानूनी जुर्म आहे तव्हां मुंहिंजे मथां हथु उठायो था मां त एतिरो प्यार सां ई रिक्वेस्ट कयां थी भाऊ तव्हां थोरो पासे में रखी छॾो ई मुंहिंजी जॻहि आहे हा हा मुंहिंजो नालो रोशनी इमनानी आहे ऐं मां वेस्टन सिटी में ई रहंदी आहियां तव्हां हा तव्हां इते अची करे नीचे हेठि मां हुनखे वॉचमेन खे चई रखियो आहे त कुझु बि चईं उहो साबित आहे हुन टाइम ते बीठो हुओ हुन बि हुनखे समुझायई त भाऊ इअं न करो त चयई मां कंहिं खां डिॼा न थो जिते खपे तव्हां कम्पलेन कयो

हा महिरबानी करे तां इंसाफ़ ॾियारो हींअर हिकु दफ़ा मां न ॻाल्हाईंदमि त ई त ॿीं दफ़ा बि साम्हूं अचे अॼु मां आहियां सुभाणे मुंहिंजी छोकिरी खे कुझु हार्म करे या हुनखे कुझु लॻाए करे त अलाही तकलीफ़ वारी ॻाल्हि थींदी इनकरे मां तव्हांखे प्लीज रिक्वेस्ट करा थी महिरबानी करे तव्हां अची करे ई इनजो सोल्यूशन कढी ॾियो ऐं हुनखे सजा त ॾियारिजो ई हिक दफ़ा तव्हां कंदा त तॾहिं ई ॿियनि जे लाइ उह रहंदो की न पुलिस आहे असांजे मदद जे लाइ जी तव्हांजी बि इलाही घणी महिरबानी जय झूलेलाल